हमरा क्षेत्रमे जे छै से पहिले विज्ञानके प्रगति बहुत कम छल एम्हर जे छै से लोककेँ कतौ जयबा अयबामे जे छै से काफी कठिनाइके साथ सामना करऽ पड़ै छलै लोक एतऽ तक कि अपन रोजी रोटीके लेल दिल्ली बम्बई या पटना जे छै सेहो कतेक कतेक दिन पएरे चलिके पहुँचै छलखिन हेँ लेकिन जब विज्ञानके विकास भेलै तकर बाद सऽ लोग जे छै से अहाँके काफी हद तक हुनकर जीवन जे छै से सुधार भेलै आ बस ट्रेन ई सब एलाके बाद अखन जे छै से हमरा सबके मिथिला क्षेत्रमे दरभंगामे एयरपोर्ट सेहो निर्माण भऽ गेलाके बाद आब जे छै से लोक एक दिनमे पैघ सऽ पैघ महानगरमे पहुँच जाइ छथि आ ई विज्ञानक एगो पैघ उपलब्धि अछि किएक तऽ छोट सऽ छोट छिन गाँव सऽ जे छै से अहाँके लोक दुनियाके कोना कोनामे एक दिनमे पहुँचै छथि दोसर बिजलीके विकास बिजलीके विकास अयलासँ जे छै से काफी हद तक लोकके जे छै से अभी अब तक जीवनमे सुधार भेलै ने